بہار بھارت کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار صدیوں سے آباد ہیں یہاں کے اہم مذاہب میں ہندو مت بدھ مت جین مت سکھ مت اور اسلام شامل ہیں جنہوں نے بہار کی تاریخ ثقافت اور معاشرتی ڈھانچے پر گہرے اثرات گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ہندومت بہار کا سب سے قدیم مذہب ہے جس کے پیروکار ریاست کی اکثریت پر مشتمل ہیں یہاں کی ثقافت اور تاریخ پر ہندو مت نے فلسفے اور رسوم نے بہت زیادہ اثر ڈالے ہیں قدیم دور میں بہار ہندو مت ہندو مت کے بڑے مراکز ہیں بڑے مراکز میں سے ایک رہا ہے اور یہ ریاست مہابھارت جیسی کہانیوں کا مرکز بھی ہے پٹنہ اور ویشالی جیسے شہر ہندو مت کے اہم مراکز رہے ہیں ہندو مت کی پوجا پاٹ تیہوار اور مختلف رسوم نے بہار کی ثقافتی شناخت کو اب تک مضبوطی سے برقرار رکھا ہے بدھ مت کا آغاز بھی بہار میں ہوا تھا تقریباً پچیس ہزار سال پچیس ہزار سو سال قبل گوتم بدھ نے بودھ گیا میں اس کا آغاز کیا جو اب بدھ مت کا سب سے مقدس مقام ہے بدھ مت نے بہار کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا اور موریہ سلطنت کے عروج کے دوران اس کو عروج ملا اشوکا جیسے عظیم بادشاہ نے بدھ مت کو فروغ دیا اور دنیا بھر میں اس کے پیغام کو پھیلایا آج بھی بودھ گیا میں سالانہ لاکھوں بدھ مت کے پیروکار آتے ہیں بدھ مت نے بہار کی تاریخ فنون لطیفہ اور تعمیراتی ڈھانچوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے جین مت کا آغاز بھی بہار سے ہی ہوا اور مہاویر جو جین مت کے بانی سمجھے جاتے ہیں بہار میں ہی پیدا ہوئے تھے جین مت کی تعلیمات نے بہار کے لوگوں کو اخلاقیات عدم تشدد اور سادگی کی راہ پر چلنے کی تلقین کی ریاست میں جین مت کے مقدس مقامات جیسے کہ جیسے کہ پواسہ اور راج محل موجود ہیں جہاں ملک بھر سے جین پیروکار زیارت کے لیے آتے ہیں جین مت جین مت نے بہار کے تہذیب اور مذہبی روایت کو پرامن بنانے کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے عمارت کا حصہ ہے اسلام نے بہار کی ثقافت میں صوفی صوفی ازم اور محبت روا روا روا داری اور بھارے چارے کیا کا پیغام پھیلایا دربھنگہ پٹنہ اور گیا جیسے شہروں میں اسلامی ثقافت اور تعلیمات کی جھلک نظر آتی ہے بہار میں اسلامی تعلیم اور اردو ادب نے یہاں کی زبان شعاری اور فنون کو نئی شکل دی ان مختلف مذہب نے بہار کے ثقافت اور تاریخ کو ہمیں ہمہ جہتی اور تنوع بخشا ہے یہ مذاہب نا صرف ریاست کے لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ان کی روزمرہ زندگی میں ایک مخصوص شناخت اور ثقافتی رنگ بھی پیدا کرتے ہیں ان مذاہب کو تعلیمات اور روایات کی بنا پر بہار کو ایک ایک کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی شناخت ملی ہے جو یہاں کے عوام کو آپس میں جوڑ رکھتے ہیں